हम अपने ही मार्केट में रायर तला में गए कुर्सी लेने के लिए तो हमने नीलकमल कंपनी का कुर्सी लिया जिनको घर लाने पर दो तीन दिन यूज किये तो वह कुर्सी टूट गई और जब उ कुर्सी टूट गई तो पहले तो दुकनदार बहुत अच्छी कुर्सी है बहुत टिकाऊ कुर्सी है इसकी प्लास्टिक बढ़िया है यह सब कहकर दुकानदार ने हमको दिया था जब वह कुर्सी लाये और टूट गया जब वापस करने की बात आई तो दुकानदार ने एक भी नहीं सुना जिन जिनसे की लेने से पहले हमसे बात हुआ था कि इस कुर्सी की वारंटी है अगर इतने दिनों में कुर्सी टूट जाती है खराब हो जाती है तो हम एक्सचेंज करके दूसरा कुर्सी देंगे